हम अपने घर की छत पर दाना डालते हैं जहाँ आता है पक्षी खाकर दाना पानी पीकर चला जाता है और बगीचे में आता है अपना घोंसला बनाता है जहाँ पर रहता है वहाँ पर बच्चा चाहता है कि हम चढ़ें उसको पकड़ें आकर्षित करें उससे खेलें कूदें और छत पर जाकर उसको सभी दाना डालता है जैसे कबूतर को यह सरसो पसंद है वह सरसो डालता है जो सरसो खाएगा आएगा कोई कबूतर पकड़कर उसमें परफ़्यूम लगा देता है परफ़्यूम की सुगंध से और ढेर सारे कबूतर आ जाते हैं आते हैं सब खेलते कूदते हैं उसको देखते हैं पशु पक्षी सब आते हैं